पूजा पाठमे पूजा पाठमे पूजा पाठ लोक पहले करै छै माइ बाप भेलै मन्दिर भेलै इएहसबके पूजा पाठ करनाइ जरूरी हइ पूजा पाठमे मन्दिरमे लोक जाइ हइ माइ बापके भी करै हइ ओहो सब पूजे पाठ भेलै आओर पूजा पाठ भेलै आओर मन्दिरमे लोक जाइ हइ पूजा पाठ करै हइ आओर खानपानमे भेलै खानपानमे लोक बनेलक हरेक रङ्गके एखन चलल हइ जेना चावल दालि सबजी भेलै जेना अभी लोक वएह किछु बना लेलक बिरिआनी अथी बिरिआनिए भेलै पूजा पाठमे

खानपानमे दालि सबजी भेलै दालि सबजी चावल भेलै सबजी आइटम आइटमके आब मोबाइलपर देखिकऽ लोक बना लै हइ सबकिछु बना बनि जाइ हइ आइटम आइटमके बनबै आबै हइ आब सबकिछु बना लै सब रङ्गके सबजी चाउमिन चाउमिने भेलै मैगिए भेलै ईसब नाश्ता पानीमे लोक बनबै हइ मैगी मैकरोनी ईसब नाश्ता पानी भेल खानापिनामे दालि भात चावल आर भेल इएहसब लोक बनबै हइ आओर पूजा पाठ भेलै माइबापके भी करैके चाही मन्दिरमे जाके करैके चाही इएहसब पूजा पाठ भेलै खानाके आइटममे तऽ मोबाइलपर देखिके हरेक रङ्गके चीज बना बना लै छिए सबकिछु बनबै आबै हइ दालि चावल भेलै सब्जी भेलै आलू मटरके मटर पनीर भेलै इएहसब सबजी बना बना लै छिए सबकिछु बनबै आबै हइ खानापिना सब हरेक रङ्गके साग सबजी बना लेली हरेक रङ्गके चावल दालि भेलै खाने पूड़ी कचौड़ी खीर ईसब चीज सब बना लै छिए सबजी भी सब रङ्गके आइटममे नाश्ता पानीमे चाउमिने मै मैगी ईसब धिआपुता सब अपन खेलक चाउमिन भी बना लै छिए मैकरोनी ईसब बनाके नाश्ता पानीमे भेल समोसे भेलै लिट्टी भेलै समोसा लिट्टी ईसब बना लै छिए नाश्ता पानी इएहसब नाश्ता पानी सबेरके सब नाश्ता पानी होइ हइ आओर खानामे चावल दालि आर होइ हइ इएहसब सब बना लेली खाना खानामे चावल दालि नाश्तामे सिँघ समोसा लिट्टी इएहसब बना लै छी ईसब बनबै आब आबै हइ